जिउआव बेसेन गोसासिन जिरात होनोबा आंनि साननायाव आं सानो जे मोननै दङ सेथियानो जाहैबाय जे जोङो जिहुथु बे जोनोमाव जोङो बे बुहुमाव जोङो उजिदों साफ्रोमबो जिब जन्थु बा बिफां लाइफां बा सुबुं बयहाबो जिउ गोनां आरो जोङो गासिबो अनलायलायनानै थानांगौ रावबो रावखौबो जोङो खहा खालामलायनो नाङा रावखौबो दुखु होनो नाङा जोङो गाव गाबागावखौ मान होलाय लायनो सोलों नांगौ जाहाथे जोंनि खोथाफोरजों बा जोंनि बुंनायजों रावबो दस्रा मानसिया जाहाते जेबो दुखु मोना जेबो खहा जाया बेफोर बादि राव बाहायनांगौ जोङो आरो जोङो खालि सुबुंजों सुबुंल' अनलायनायाव अनलायनाय अनलायनो नाङा जोङो जिहेतु जोंहा बिफां लाइफां जिब जुनार फोरबो जोंजों बुहुमाव दंफायो बेनि थाखायनो जोङो माफ्रोमबो जिब जुनार बा बिफां लाइफां फोरखौ जोङो अननो सोलोंनांगौ आरो जोङो बिसोरनिफ्रायबो गोबां बुस्थु सोलोंनो जोङो मोनो आरो जों सुबुंजों सुबुंबो अनलायलायनानै थानांगौ बेखौनो आंङो जिउआव हाय बांसिन बेसेन गोसासिन मोनो मानोना अनलाय लायनाय बा जोङो रावखौबो खहा खालाम लायै निफ्रायनो जोङो सोलोंनो मोनो जोङो गोबां मोनसे लेसन मोजां सोलोंनो मोनो आरो बे लेसन खौहाय जोङो जोंनि इयुन जोलै नोबो होलांनो नाजानांगौ बेनो